ہاں میرے پاس بہار شریعت ہے جس میں کہ ہمارے زندگی سے متعلق جو بھی مسائل ہیں جو ہمارے مسائل نماز حدیث قرآن اور طلاق حیض و نفاس وغیرہ کے جو مسائل ہمارے زندگی میں رونما ہوتے ہیں ان چیزوں کا بیان اس کتاب میں ہے تو میں اس بک کو روزانہ دس پیج پندرہ پیج پڑھتا رہتا ہوں اور آج کل میں نماز کے بیان کو پڑھ رہا ہوں اور اس کتاب میں طہارت نماز زکوٰۃ روزہ طلاق حیض و نفاس

اور دیگر مسائل ہیں جن سے کہ میں مستفید ہوتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی مستفید کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے زندگی کے مسائل کو جانیں زندگی کو اسلام کے پرسپیکٹو سے گزاریں اسلام کے نظریہ سے گزاریں ایک اور اسلامی معاشرہ اسلامی روایات ہمارے سوسائٹی میں تشکیل پائیں